हैलो म्हाराज केह् हाल चाल तुंदा तुस ठीक ओ नी पर अस तुंदी मच्छी लेइयै ठीक निं हैन इक्क ते असें सोचेआ हून थोह्ड़ा म्हौल बने ते अक्तूबर दी ठंड ऐ ते मच्छी खानै गी दिल करा दा इक्क दिन मच्छी इक्क ते तुंदी मच्छी ते तुंदी मच्छी खाइयै अस ठीक निं हैन इक्क किलो मच्छी लैती ते होर फूड प्वाइजनिंग होने आह्ली ही मेरे घरै आह्ले गी में सोचियै दिक्खना चाहिदा की बड़ा आक्खनै अस ताज़ी मच्छी दिन्ने ताज़ी मच्छी दिन्ने ठीक ऐ पर ताज़ी ते बिंद गै निं निकली ओह्दे कन्नै बंदा ते सारे अस्पताल पुज्जी गे सारे घरैआह्ले ते शैल चीज़ ते बेचनी चाहिदी अस इन्ने चिरै दे लेआ दे तुंदे कोला ते बंदे दी अपनी इक्क जुबान होंदी कि चीज़ शैल देचै ते आं सारे इयै आक्खदे कि दिक्खियै दित्ती बंदा हर बारी बंदा दिक्खियै लैंदा ते इस बारी खराब देई ओड़ना आना ते भी बी अगली बार इत्थें गै कोई अपनी जुबान बी होंदी बंदे दी ते ओह्दे उप्पर ते रहना चाहिदा बंदे नै ओह् आं में तुंदे कोला तां ई लैंदी की तुस शैल दिंदे नेईं ता में ओह्बी आक्खा दा हा में ताज़ी दिन्ना ताज़ी दिन्ना ते इंया थोह्ड़े होंदा सारा कम्म तुसें ते इंया आक्खना अगली बारी दिक्खियै देगा अंऊ ते अगर नुकसान होई जाह्ग ओह्दी भरपाई थोह्ड़ी करी सकदे तुस में मन्ननी आं कि तुस गरीब बंदे ओ ते भी बी इंया नना करना चाहिदा तुसें शैल चीज़ देनी चाहिदी बिल्कुल इत्थें उसी केह् पता जागतै ई साढ़ा नुक्सान होई गै गेदा हून होना जां नेईं होना अस्पताल दे जेह्ड़े चक्कर लाए ते जेह्के पैसे दित्ते ओह् ते लग्गी गे आं हून सारे ठीक न तुंदी मच्छी खाइयै सारे ठीक न ते हून मिगी लग्गा दा की अगली बार हून न खंदे मच्छी आं दिक्खने आं चलो किश निं होंदा ते होंदा रौहंदा निक्का मुट्टा चंगा भी